इसकुलमे खाना बनय छै सब बच्चाके लिए बच्चा सब विद्यार्थीके खाना बनय छै विद्यार्थी सब भोजन करय छै तब अन्न अन्न दालि चावल चोखा सब्जी सब किछु बनय छै फल अर मिलय छै तऽ हम हमहूँ सब भनसामे रहियै किछु दिना तऽ खिचड़ी अर बनबय रहियै दालि चावल सब बनबय रहियै तऽ बच्चा सबके वितरण करय रहियै बच्चा सब खाय पीयै रहय बहुत अच्छासँ मगनमे रहय रहय बहुत सुन्दरसँ अपनो रसोईमे खानापीना बनय छै चाबल दालि सब्जी रोटी जे छिकै सबकिछु बनय रहलइ हन खाना बहुत अच्छासँ बनबय लए आबय छै खाना बनाय लै छियै बाल बच्चा सब खेलनि पीलनि बहुत अच्छासँ करय छियै रहन सहन सबकिछु बढियेंसँ हइ छै खाना पीनामे कोइ दिक्कत नहि होइ छै चावलके तिलौरी बनेलहुँ सूजीके तिलौरी बनेलहुँ आलूके पापड़ बनेलहुँ तब इसकुलमे सब बच्चाके बाँटलहुँ इसकुलमे सब बच्चा खेलक रहन सहन सबकिछु कयलक लेनदेन किताब कॉपी वितरण सबकिछु होइ छै तऽ इसकुलमे खानापीना सबकिछु बनय छै किताब कॉपी सबकिछु बाँटल जाइ छै कलम बाँटल जाइ छै थैला बाँटल जाइ छै बैग बाँटल जाइ छै सबकिछु होइ रहलय हन इसकुलमे अपनो घरमे खानापीना बढियेंसँ बनबय छियै कोइ चीजके दिक्कत नहि छै दू परिवार छियै दू परिवारमे अपन बाल बच्चा सबके पोसय छियै रखय छियै छोटा छोटा दू चारि गो बच्चा छै उनका सबके रहन सहन करय छियै लेनदेन सबके करय छियनि इसकुलसँ आबय छै खिचड़ी सब बनबयवाली छथिन बनबय छथिन बाँटय छथिन सब शि शिक्षकके दै छथिन सब शिक्षक खाइ छथिन सब शि शिक्षक पढ़बय छथिन बच्चा सबके रहन सहन सबकिछु बढियें करय छथिन गाँवमे इसकुल छै टोलामे इसकुल छै मिडिलो इसकुल छै हाइयो इसकुल छै कोचिंगो चलय छै पाँच सात गो सब किछु बढियेंसँ चलय छै बच्चा सबके आगा बढ़यके अभ्यास सबके रहलइ हँ बच्चा सब बढ़िआँसँ बढ़य पढ़य लिखय संस्कारी बनय कोइ चीज मे अथी नहि होइ बाल बच्चाके अपना भरि तऽ सब मदति कए रहलखिन हन आओर कए रहलियै हन आब जेहेन भगवानके कृपा जेना भगवान पार लगेथिन ओना बाल बच्चा सब बनतइ रहन सहन बच्चाके बनतै पढ़नाइ लिखनाइ खेनाइ पीनाइ रहन सहन सबकिछु खूब सुन्दर छै आब एतने छै जे कभी कम होइ छै कभी तनी बेसी होइ छै अपन बिजनेस नहि छै अपन खेत पथार नहि छै बढियेंसँ चलि रहलइ हैं